जोंनि गामिनि बुरै आयजोफोरा खारै जिरनो थाखाय ज'मा जायो आरो बिसोरो थालेर बिफांखौ दानफायनानै ज'मा ज'मा ज' जानानै खारै जिरो आरो बिदिनो गामिफोरावबो ज'मा ज'मा जानानै बिसोरो हाबाफोराव म'स्ला आरि सामब्राम देयो बिदिनो ज'मा जानानै बिसोरो हाबाफोरनि खामानिखौ मावो जेराव बुरैफोरा गासैबो खामानिखौनो मावजोबनो हायो म'स्ला देनाय सामब्राम देनाय हायजें देनाय गासैबो खामानिखौ बुरैफोरा सिख्लाफोरनिख्रुय बांसिन मावनो हायो बिसोरहा गोदोनिफ्रायनो हुदा दंखायो जेराव उवाल गाहेन देनानै ज'मा खालामनानै बिसोरो उवाल गाहेनाव म'स्ला आरि देयो आरो खारै जिरनायाबो बिदिनो थालेरखौ दानना लाबोनानै खारै जिरनाय जायो फ'स्ला थालेरखौ खारै जिरो खारै जिरनानै सानदुंआव फोरानो फोरान्नानै राननायनि उनाव खारैफोरखौ सावनाय जायो बुरै बुरैफोरा सिख्लाफोरनिख्रुय बांसिन खामानि मावनो हायो म'स्ला सामब्राम हायजें हाबाफोरावबो बिसोरो बांसिन देयो हायजें म'स्ला सामब्राम गुफुर बेफोरखौ जिरनानै बिसोरो उवालाव देनाय जायो गोदोनि बुरैफोरा गासिबो उवाल देनो गोरों गोजा बिसोरो जेरावबो आखा फाखा

गासैबो बेसादखौनो ज'मा खालामनायनि उनाव बिसोरो सानै साथाम उवालाव खनसेयैनो सानै साथाम उवालाव म'स्लाफोरखौ देनो हायो